جی ہلو آپ اولا سے بات کر رہے ہیں ایکچولی میں ایمن بات کر رہی ہوں اور آپ سے یہ گزارش تھی کہ ایک سفر کا ہم نے منصوبہ بنایا ہے میں اور میری دوست ہیں شاہنہ شاہنہ اور میں ایمن ہم دونوں چاہ رہے ہیں کہ علی گڑھ کے پاس ہی ایک جگہ ہے بھیم تال ہم وہاں کا سفر کرنا چاہ رہے ہیں جس کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ایک کرائے کی ٹیکسی آپ سے چاہیے تھی تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا جو پیمنٹ رہتا ہے وہ کتنے کلو میٹر پر کتنے روپئے رہتا ہے جی جی جی کلو میٹر کے حساب سے جی تو اچھا تو ایک کلو میٹر پر آپ کا جو ہے فورٹی روپیز لگتے ہیں جی تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ ہم لوگوں کو تھوڑا ٹائم لگ جائے گا تو دو دِن کے لیے ہم آپ کی ٹیکسی بک کرنا چاہ رہے ہیں اور اُس کا ٹائم بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہم شام چار بجے سے چھ بجے تک ٹیکسی بک کرنا چاہ رہے ہیں چار سے چھ دو گھنٹہ کل جیسے پیر ہے تو کل کے لیے اور منگل یعنی اِن دو دِنوں کے لیے چار سے چھ ہم یہ ٹیکسی بک کرنا چاہ رہے ہیں اور علی گڑھ کے پاس بھیم تال جگہ ہے وہاں پر میں اور میری دوست رہیں گے تو آپ اِس کو بک کر لیجیے اور جو بھی پیمنٹ ہو بتا دیجیے گا ہم آپ کو پے کر دیں گے جی ٹھیک السّلام علیکم